हमरा गाँवमे ढे़ेरी मस्त मस्त मतलब टी वी लगलैयै आरो अधिकतर तऽ हमर मम्मी नी चाची नी सभ बन्हिया सीरियल ही देखैय मतलब कोनो अच्छा सीरियल जैसे कि नागिन मतलब यहि नी मतलब देखिते रहि मम्मी नी तऽ हमरा ओते सीरियल अच्छा नहि लगैय लेकिन हमरे फिल्म कोनो न्यू न्यू लाँच फिल्म होइ तऽ उ देखैमे पूरा मजा आबैय मतलब पूरा हमेशा देखते रहै छियै फिल्मे नी ओकरा बाद फेरो आरो एलै तऽ मतलब क्लास होइ तऽ ओनेलाइन क्लास होइए तऽ ऑनलाइन क्लास भी करै छी मतलब भला भेलैय कि कहै छै टेक्नोलोजीके जमाना एहि कि कहै फिल्म टेलिविजन मतलब बड़ा एनि आबि गेलै नहि तऽ ओ हमरा नी पहलुक वहाँ जाइले पड़ै रहै केन आब तऽ टेलिविजन तऽ मतलब घरोमे पूरा मतलब हदसँ जादा देखै छियै पूरा मतलब टी वी देखिते रहै छै आरो मतलब फिल्म सनि न्यू न्यू लाँच होइ छै तऽ देखिते रहै छै आरो कि आरो मतलब घरेमे पहिले रेडियो रहै तऽ पहिने रेडियो सनि सुनै मतलब रेडियो तऽ ओते खास नहि सुनै लेकिन मस्त मस्त चीज सुनै तऽ पहिने न्यूज हरदम सुनिते रहै आरो हमरो जेहै नी हमरो जे होइ नी ओ रेडियो मतलब रेडियोसँ टी वी पर सुनै छै आरु टी वी टी वी मे सभे नी फिल्मे देखिते रहि हमे हमेशा टी वी मे तऽ फिल्मे देखै छी खाली आरो कियो मतलब एकगो चैनल छै ओकरापर तऽ हमेशा फिल्मे नी दैयै उहो हमेशा न्यू न्यू फिल्म दैयै तऽ न्यू न्यू जे फिल्म दैयै वएहे देखै छियै ने तऽ ने अगर ओकरामे न्यू न्यू आबै तऽ मोबाइलेसँ देखि लै छी लेकिन आब मने पूरा कोशिश गौंवोरे आदमी तऽ एनि पूरा खुश छै आरु एकगो टी वी गाँवमे लगा देलकै सभ नी ओकरापर मैच देखै छै सभ नी मैच होइए इन्डिया पाकिस्तान एकरामे आइ पी एल ताइ पी एल तऽ सभ देखतै रहैय ओकरामे लेकिन मने मैच मने मैच पूरा देखै छै लेकिन ओकरा जगह फिल्म देखै छै हमेशा फिल्म देखिते रहतै मतलब पढ़ै लि पढ़ैके आबै छै फिल्म मतलब रोजे मतलब एकरागो दू घण्टा फिल्म चलै जाइए आरो हम फिल्म देखैमे पूरा रुचि रखै छियै पूरा रुचि रखै छियै पूरा मतलब अत्ते जे हदसँ जादा फिल्मे देखै छियै ओकरो बाद फेरो एनि न्यू न्यू फिल्म सभ भी आबि रहलै है कि कहै छै गदर टू लांच होइवला अछि तऽ ओकरामे गदर टू लांच होइवला अछि तऽ ओकरामे नी पूरा ई देखैय कि कहै है गाँव नी आदमी पूरा देखै वास्ते कि पूरा हमरा रोजे कहिके दैयै हो जल्दी कर अभी तऽ फिल्म सनि एलो नै है टी वी पर हमरा कहियौ काल देखैले प्रोजेक्टरपर देखा तऽ हमनि केना मतलब सिनेमा हाँलमे जाइ देखैले तऽ सिनेमा हाँलमे जाइए मतलब सभे गाँव आदमी नी जा पाइयै दूर छै तऽ सभे नहि जा पाइये लेकिन बड़ा टेक्नोलॉजी आ गेलै तऽ देखा दै छियै अगर जे गाँव नी हौते तऽ यहाँ छुट्टी वुट्टी मिलैय तऽ जाकऽ देखा दै छियै पूरा मतलब सभे पूरा खुश होइए पूरा ताली मतलब आरो फिल्म देखैय तऽ सभे ताली बजिते रहैये मतलब तालिये आवाजरे फिलिम सनि आवाज नहि अबैय आरो पापा नी तऽ रेडियो अपने दिन भरि सुनिते रहैय मतलब कोइ ठो कामो करैय तऽ न्यूजे सुनिके करैय कुछो भी करैय तऽ न्यूजे सुनिके करैय मतलब आब केनो जानो आनो है तऽ रेडियो लैके ही जाइए आरो ककरो मतलब डिजिटल डिजिटल तऽ एक नम्बर डिजिटल जमाना हो गेलै फिल्म तऽ बहुत मतलब बदलाव अगर एकरामे बदलावके बात करि तऽ बदलाव तऽ पहिले पहिले जमानामे मतलब उ सभ वास्ते खेलै लए जाइ रहै नी एन्ने ओन्ने लेकिन आब तऽ घरेमे बैठिके टी वी टी वी एकदम अच्छासँ देखै पड़ै मनोरञ्जन पहिले जाइले मतलब पूरा एकदम आओर ओ कि कहैय मतलब अलग पता नहि केना पहिले लेकिन अभी तऽ अभी जमानामे तऽ एकदम पूरा जरुरी है नी पूरा जरुरी पूरा जरुरी जकरा कहै है पूरा जरुरी है